ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई रोड है गांधी रोड है सचिन तेंदुलकर रोड है जैवराज़ पैलेस है रूपसिंह स्टेडियम है फूलबाग में गोपाल मंदिर है हाजिरे पर तानसेन का मकबरा है किले पर जो है यहाँ बहुत प्राचीन किला बना हुआ है किले पर गुरूद्वारा है सूर्य मंदिर है धोबी की लाट है सास बहु का बटोरा है शीश महल है गुजरी महल है जो कि यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता है हिंदू मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक है ये हिंदू मुस्लिम सभ्यता से ओत प्रोत है यहाँ पर आने वाले सभी लोग इसको देखकर भावुक हो जाते हैं और अपना काम प्रतिदिन यही है कि रोज किले पर जाइए उसकी चढ़ाई चढ़िए जिससे कि आपको आनंद मिलेगा